जी बोलिए सर

अच्छा जाकर ऐसा है ना टेश्ट कॉपी देखिए ना क्या क्या लिखा है आपको ख़ुद ही समझ में आ जाएगा कि नम्बर कैसे दिया गया है कैसे नहीं आपका बच्चा पढ़ता है ठीक ना हम भी समझते हैं लेकिन वो लिखा नहीं है तो हम नंबर कैसे दे दें आप ही बताइए घर पर पढ़ता है तो क्या हुआ नहीं लिखा है तो कॉपी हम नंबर कैसे दे देंगे नहीं लिखा है जाकर टेस्ट कॉपी चेक कीजिए आपका बच्चा क्या लिखा है क्या नहीं हाँ तो क्यों नहीं लिखा है पूछिए क्या कर रहा था जब टेस्ट हो रहा था तो वो कर क्या रहा था क्यों नहीं लिखा बता रहा है जब उसको याद है तो लिखा क्यों नहीं हाँ तो पूछिए जाइए अपने बेटे से क्यों नहीं लिखे हाँ ठीक है अरे हम तो एक बच्चे को नहीं सभी बच्चों को पढाते है हमारे लिए तो सभी बच्चे एक जैसे हैं अब वो नहीं लिखा है तो हम ख़ुद से थोड़ी नंबर दे देंगे हम सभी बच्चों का ध्यान देते हैं अरे ऐसी बात नहीं है हम एक बच्चे पर ध्यान नहीं ना दे सकते हैं हम लोग सभी बच्चों पर बराबर का ध्यान रखते है कि कौन बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं कैसे नहीं अब नहीं लिखेंगे तो हम हाथ पकड़ कर थोड़ी ना आपके बच्चे का लिखवा देंगे या फिर लिख देंगे कि लो देख देख कर लिख लो अब नहीं लिखेगा तो कोई क्या करेगा आप ही बताइए तो आप कोचिंग पढ़ा रहे है ना तो कोचिंग में वो क्या क्या पढ़ रहा है तब बताइए हम ये थोड़ी बोले हैं कि आप इस्कुल भेजना छोड़ दीजिए कोचिंग में एक बच्चे पर ध्यान दे सकते हैं लेकिन इस्कूल में एक बच्चे पर ध्यान नहीं दे सकते है ना बाक़ी के पेरेंट्स शिकायत करने लगेंगे कि आप एक बच्चे पर ध्यान दे रही हैं बकियों पर कौन देगा तो ऐसा है तो अपने बच्चे का दूसरे इस्कूल में एड्मिसन करवा लीजिए नहीं तो अपने बच्चे को बोलिए कि वो लिखे कोई टीचर आकर उसका हाथ पकड़ के नहीं लिखवाएगे ठीक ना ग़लती आपके बच्चे की है टीचर की नहीं आप नहीं लिखेंगे तो आपको कोई थोड़ी बोलेगा कि आप लिखिए जब उसको पढ़ाया जाता है तो पढ़ता है तो फिर जब बोल रहे हैं कि ट्युसन भी पढ़ता है घर पर भी पढ़ता है तो जब सीख जाता है मतलब पढ़ लेता है तभी ना वो बोलता है कि हाँ ये ये आता है हमको तो लिखा क्यों नहीं